हय आमच्या वाठारान आजून शेतां रोयता शेतांचेर लोकांचें पोट भरता जशें की चिमला कर्मळे द्वापेर तालिगांव बांदार मेर्शे अशा वाठारांनी शेतां रोयता आजुनी खास करून कणगां मुळ्या भाजी तांबडी भाजी सुर्यफूल गड्डे धवी भाजी अश्यो खूब भाजयो रोयतात तशेंच शेतांय बी रोयतात